आज कल न्यूज मीडिया सभी स्थान पर समान रूप से कार्य कर रहा है चाहे वह शहरी स्थर हो ग्रामीण स्तर हो चाहे और अन्य स्तर न्यूज मीडिया का बहुत ही अहम रोल परंतु आज कल चुनावी मुद्दा सबसे ज़्यादा कार्य कर रहा है इसके कारण अन्य जो सही मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं जा पाता है जोकि बहुत ही ज़रूरी हैं जैसे कि नवयुवकों के लिए रोज़गार का मुद्दा आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस जनसंख्या में नवयुवकों का सबसे अहम रोल है परंतु यदि उन्हें रोज़गार नहीं दिए गए तो यह बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न करेगा इसलिए इस मुद्दों मुद्दे को कवर करना या इस पर कवरेज करना उपलब्ध करवाना बहुत ही ज़रूरी है एवं इस पर न्यूज़ मीडिया को चाहे वह ग्रामीण स्तर हो चाहे वह शहरी स्तर हो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे रोज़गार की स्थिति सरकार के तोर पर भी उन्हें पता हो